केळी ही तुमकां खबर आसता केळीचे झाड आनी केळीची पानां आसात ती पानां आमी जेवणाक वापरतात आनी खंयचेर कार्य आसले तें देवाच्या कार्याक आमी वापरतात हे तुमकां खबर आसतली पूण आमी हेजो उपयोग वेगळेतरेन करचो असो आमचे मनान आयले आनी आमी कितें केले हळडीक लग्नाच्या हळडीक त्या वेळार आमी तिचे डॅकोरेशन केले आनीक तेची डॅकोरेशन वेगळे तरेन केले कितें आकार केले आनी कितें केले अशे वेगवेगळे तरेन त्या पानांचो आमी उपयोग केलो आनी तसोच केळीचो जो गबो आसता तो देवाच्या पुजे वापरतात हें खबर आसा पण आमकां दिसले हेजो उपयोग आमी आनी कितें तरी करून लोकांक दाखोवया म्हण आमी त्या वेळार दिवाळेक दिपस्तंब तयार केलो आणी दिपस्तंब वेगवेगळे आकार तेजे कापून आमी पण्टी कशी दवरप किदे दवरप हे सगळें त्या हेतूतल्यान आमी तयार केलो आनी तें वर्सा खरें खूब आनंद जालो की लोक पळोवपाक आयले की हे कशें कितें केला हें तेच सगळे पळोवपाक आयले तशेंच चुट्टा माड ह्या माडाचो उपयोग तुमी सगळ्यांक खबर आसा कितें करता वाशे करतात आनी कितें करतात चुट्टांची मल्ला करतात आनीक उज्याक वापरतात पूण आमचे मनान विचार आयलो त्या वर्सा हे सगळे खबर आसता न्ही तरी सुद्दां आमी आयज वेगळे कितें तरी करून पळोवया आनी कितें तरी जाता न्ही ताजे म्हण आमी आमचे घरकारानी आमी मेळून कितें केले त्या वर्सा आमी आकाशदिवो तयार करया थारायले आनीक पयली आमी मल्ला व्हेणली आनी मल्लाच वेगवेगळो आकार कापले आनी तेचे पयली आमी कितें केले जो कोणो आसा तो कोणो कापलो आनी तें निवळ केलो आनी वेगवेगळे आकाश दिव्याक जे बडी जाय त्यो आमी तयार केल्यो आनी आकाशदिवो तयार केलो आनी तेजेर ती मल्ला आमी सारकी आकार जे कापिल्ले तें तेजे सारके चिकटयले आनी सारको असो आकाशदिवो तयार केलो की तो पळोवपाक सुद्दां इतलो बरो दिसतालो सगळी सामकी लोकांक तो खरेंच आवडलो आनी आमकां त्याच वर्सा स्कुलान एन्यूअल डे आशिल्लो त्याच टायमाचेर म्हटगीर आमी म्हळ्ळे चल आमी हो आकाशदिवो आसा तो आमी स्कुलान व्हरया आनी आमी तो स्कुलान व्हेलो आनी स्कुलान व्हरतगीर खरेंच त्या गॅस्टांक इतले आवडले की खरेंच तुमच्या तकल्यांक कशाे आयले कशें तुमी हेजो उपयोग केलो आनी आमची इतली तोखणांय केली आनी सगळे लोकांनी तर खरेंच बरें तरेन हे केले आनी फेसबूकार आनी खंय खंय ना तेजी पब्लिसीटी जाली आनी अशें तरेन आमकां खरेंच बरें दिसता की आमचे तकल्यान जे कितें येता तें आमी करता आनी चुट्टापसून कॅपां तयार करतात फूलां तयार करता आनी अशें वेगवेगळे आयटम तें आमी करूं शकतात आनी म्हणूच आमची अशीं खरींच तोखणाय जाता की तुमी कशें तरेन तें तुमचे तकल्यान येता अशें जेन्ना आमकां सांगता खरेंच आमकां खूब आवडटा आनी अशें तरेन आमकां दिसता की लोकांनी बी अशें कितें वेगळे हे करचे आनी विचार करून वेगवेगळे हे करून तें हस्तकला करची इतल्यान आपली कला जी आसा ती आमी लोकांक दाखवू शकतात